हमरा माटिक कला बड्ड नीक आबैया हम सामा चकेवा बहुत नीकसँ बनबै छी माटिक हाथी आ माटिक आहाँके नाग नागिन ई सब हम बड्ड नीक बनबैत छी माटिक कतौ एकादशी यज्ञ होइ छै तऽ द्वारपाल ई सब बहुत नीक बनै छै ई कला हमरा कतौ आन जगह नहि सीखऽ पड़ल हऽ अपने जे हमर घर मे बुजुर्ग हमर नानी दादी हुनका सबसँ ई सब सीखलहुॅं आ रंग बिरंगक रंग बनबै लए जेनाकि आहाँके पोड़ोकेँ पातसँ सीमक पातसँ पोड़ोक फड़सँ एहि सबसँ तरह तरह के रंग बनायब ओ आ ओहि मे रंग कोना भड़ल जायत आ ओ आकर्षक कोना लागत ई सब सब हम आहाँके सीखलहुॅं हैं हमरा ई सब बहुत नीक लागैया आ एहि कला पर हमरा अपना बुझू जे हमर हुनरके ओ या एहि सँ हम बहुत प्रभावित सेहो रहै छी आ केओ अगर अवसर पर ककरो जरुरत पड़ै छनि तऽ हम हुनका ई बना कऽ दै छियनि तऽ हुनकर सहयोगो भऽ जाइत छनि आ ई कला हमरा अपन पीढ़ी दर पीढ़ी भेटल अछि